हॅलो हं हॅलो मॅडम कितें जाय आसलें तुमकां आमचे कडेन जे आसा पय ते बरी सामकी ताज्जी आसा सामकी भाजी आनी तुका खंयची जाय पाले भाजी आसा मुळ्या भाजी आसा कसली जाय तशी आसा म्हणजे सारके फ्रेश म्हाल हा सारको हय ना ना कालची बी ना तुमी पोवपा शकता

रेट मॅडम पय आसा आमगेली बरी पूण आता कशें हा तुमी कशी घेतली तेजेर डिपेंड करता जर तुमगेली कोंटीटी समजा तळम आसा म्हणजे तुमकां आता एक किलो जाय जाल्या एक पन्नास रूपयान पन्नास रूपया देंवतली समजा तुमकां धातली एक णव जाय जाल्यार पंचवीस जाल्यार आमी एक तेजेर णव रूपयान किलोन बीन अशें धरपाक शकता पण तुमकां कितले जाय आसले आ हय हा हा हा हा कळ्ळें हय आमी करूंक शकता आमगे प्रत्येक पूण भाजयेचे वेगळी वेगळी रेट आसा कारण आता खबर आसा न्ही भाजी कितली महागल्या त्यो म्हणजे रेट इल्ली वाडलेली आसा सगळे हेजेर म्हणटगीर तुमी पळोवन ते करपा शकता म्हणजे एक परसेंट आमी देववूंक शकता समजा तुमगेली चड आसल्यार हा नाजाल्यार आमी कांय करूंक शकनात तुमकां आनीक कितें जाय आसलेले हय जाता तुमी हय तुमी कितें करा खबर आसा तुमी न्ही तूमकां पय कितें जाय पाले भाजी जाय मुळ्या भाजी जाय जे कितें कितें आसा पळय ते सगळे तुमी कितें करा रेट रेट घाल नाका फक्त तुमकां कितें जाय तें सगळे ऑर्डरीन बरयात बरोवन म्हाका समजा तुमी दुकानार हाडून दिलें जाल्यार हांव तुमकां पळोवन तुमकां रेट घालून मागीर तुमकां एक वॉट्सऍप करपा शकता किंवा तुमी मागीर परसनली येवन पळोवपाचें कारण कितें खबर आसा दर दिसा रेट आसा पय ती मात्शी बदलता सेम एकसारकीच उरना म्हणजे आयज समजा गाजर एक पंचेचाळीसान आसलो जाल्यार फाल्यां तो कमी जावूंक शकता तीस रूपयान जावूंत शकता किंवा तो गाजर फाल्यां साठ रूपयान जावूंक शकता तशें जाल्यार तुमी म्हणटले काल म्हाका पंचेचाळीस सांगिल्ले आयज साठ जाले अशें म्हणटली म्हणटना ज्या दिसा दिसा तुमकां जाय पय त्या दिसाची रेट तुमकां आमचे किते हॉर्टीकल्चरांतल्यान भाजी येता ती दर दिसा आमची ते रेट बदलत आसता